आङो मा होनो मेरास्लि कम्पानिनिफ्राय सियार बायनानै लाबोदों बे सियारनि बेसेना जाहैबाय जोबोरैनो खम बिराद खम बेसेनावनो बिराद मोजां मोजां सियार मोनो आरो जिरायनोबो बिराद मोजां आं उनावहाय आरो बेबायदि बेसेन खमावनो बायनानै लाबोनो नाजाबावगोन मानोना मानसि फैनाय हाबा हुखाफ्रावबो बिराद मोजां जागोन बेनि थाखायनो आं बे कम्पानिनि सियारखौ बायनानै दोनबावगोन